हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और आस पास गंदगी होने से से बचाना चाहिए जब हम वनों की बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार हम वनों को कटता हुआ देखते हैं इन वनों को बचाना होगा वनों को बचाने के साथ साथ नगर वन और ग्रामीण वन भी स्थापित करने होंगे नगर वन शहर के बीच में जंगल का निर्माण होता है यदि जंगल बनेगा उस में जानवर आएंगे तो निश्चित ही हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी इसके साथ यदि हम देखें कि जो पर्यटन के कारण कई बार नदी नाले और हमारा पर्यावरण दूषित होता है उसका कारण लोगों की असंवेदनशीलता है वे नदियों को भगवान तो मानते हैं पर नदियों मे ही प्रदूसण फैलते रहते हैं वे शैंपू साबुन जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हैं और नदियों में इन्हे जाने देते हैं जब जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं तो वे कचरा और पॉलीजिन फेंक के आते हैं जिस से जंगल और पेड़ पौधों को नुक़सान पहुचता है